हेलो हँ बोलू कपड़ा सिलेबै

ब बच्चाके आवाज किएक कटै छै हँ तऽ छोटा बच्चाके पाँच सओ रुपैआ लागत सिलाइ बड़काके भी तनि सात सओ रुपैआ लागत सिलाइकेलिए अच्छा सिलाइ हो रहल छै कपड़ामे कोइ दिक्कत नहि हेतै सिलाइ बहुत हेवी हइ ओ महिनासँ लग रहै अहाँके चलत गामके लोक भी कोइ भी कहि सकै जे हँ कपड़ा फल्लाँ टेलरसँ सिलेलिए हँ आओर आओर किछु सिलेबै कपड़ा लत्ता आओर सिअनकाके आठ सओ रुपैआ लै छिए पैन्ट शर्टके आओर डबल सिलाइ रहै छै सिलाइमे बहुत अच्छा रहल नापी जे फिटिङ्ग बराबर जे अच्छा लागै देहमे खिलै ओही हिसाबसँ सिलाइ करै छिए बच्चाके लिए तऽ अहाँके पाँच सओ रुपैआ लागत हँ हँ बढ़िआँ सिलाइमे कोइ दिक्कत नहि हइ नहि नहि नहि नहि अहाँके हेवी सिलाइ देब कोइ अहाँके अथी नहि हैत दिक्कत नहि हैत जे काल्हिके डेटमे हमरा शिकाइत होइ शिकाइत होलासँ हमरा गाहक गड़बड़ा ने जेतै फेर अहाँ हमरा इहाँ सिलबैलए अएबै अँए तऽ हम अहाँके बढ़िआँसँ बढ़िआँसँ सिलिकऽ देबै तब ने फेर अहाँ दोबारा बगलोवला लोकके कहि सकै छिए बगलके गामके से हम फल्लाँ टेलरसँ सिबेलिए हँ अच्छा सिलाइ करै छथिन हमहूँ अपन बच्चाके दुइ गोके सिलाके ने पाँच सओ रुपैआ लै छथिन एक बच्चापर पैन्ट शर्टके सिलाइ आओर बढ़िआँसँ सिलै छथिन हँ काम किएक नहि करबै अहाँ कपड़ा लऽ कऽ अएबै बच्चाके लऽ कऽ अएबै नापी होतै नापीके बाद कपड़ा कटेतै ओकरा कटेलाके बाद सिलाइ मशीनपर बैठबै बैठलाके बाद ओहिमे फेर धागा लगेबै मशीनमे धागा लगे लगेलाके बाद ओकरा सीबिकऽ अलग अलग सीबिकऽ फेर ओहिमे सटेबै सटेलाक बाद फेर तैआर होतै फेर शर्टके बात होतै तऽ शर्ट कटतै शर्ट कटलाके बाद फुलवला फुल चाही कि हाफ सेहो ने बोलबै अहाँ हाफ सिएबै कि फुल अच्छा अएबै दोकानपर तऽ एकाध सओ रुपैआ कम भऽ जेतै कि लागल हइ हँ तऽ कम कऽ देब कि दिक्कत हइ एक सओ रुपैआ कम कऽ देब दुनूपर सिअनका बच्चापर छओ सओ आओर चारि सओ करि देब हँ सिलाइ भी बढ़िआँ हेवी रहत आब कतेक कम करू बताबू अँए हमरो आओरके ने देखैके पड़ै हइ हँ